एक्वेरियम मछलियों के लिए हमें पहले तो एक बॉक्स लाना पड़ता है काँच का काँच के बॉक्स को उसपर फिर वह मछलियों के बच्चे रखे जाते हैं उसमें बड़ी मछलियाँ नहीं रख सकते हैं बड़ी मछलियाँ अगर रखेंगे तो वह छोटी मछलियों को खा जाएँगी जिससे कि मगर हम लोग इसीलिए उसमें और उसका उसमें रख बॉक्स में राखी जाने वाली मछलियाँ जो कि इन मछली तालाबों में पाई जाने वाली मछलियों से अलग होती हैं और उन मछलियों को हम उनका चारा भी जो होता है वह दो इन तालाबों वाली मछलियों से अलग होता है उन मछलियों का चारा हूँ जो कि दूसरी दुकान दुकान से या मार्केट से लाया जाता है वह भी हम लोग देते हैं और उन उन्हें हर एक हफ़्ते में चेंज करना पड़ता है उनका पानी जबकि मे जब उनका पानी हम चेंज करते हैं तो उन्हें दूसरे किसी बॉक्स में रख करते हैं उसके बाद उनका पानी निकाल कर हम फिर साफ़ करके फिर उनका पानी एक्सचेंज करके नया पानी भरके फिर उन्हें हम उसी बॉक्स में फिर कर देते हैं ऐसा करने से वह उसमें जो किटाणु नहीं होंगे जिससे कि मछलियों को किसी प्रकार की नुक्स नुकसान नहीं होगा और उसका फिर हर दिन दो तीन बार उसको मछलियों को चारा भी देना पड़ता है जो कि चारा हम ऐसे चारे को हम नहीं दे सकते हैं जो कि तालाबों की मछलियों को जो दिया जाता है वह चारा हम लोग इन्हें नहीं दे सकते हैं मछली इसमें मछलियाँ बॉक्स में मछलियाँ रखने पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें एक हम लोग एक प्रकार फ़िल्टर टाइप का वाइप लगाते हैं जिससे कि इन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे जिससे कि बंद बॉक्स में इन्हें ऐसे अगर बॉक्स बंद नहीं होगा तो इन्हें समस्या होगी जो जिसमें इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है इससे कि यह मर भी सकती हैं इसलिए हम लोग इसमें ऑक्सीजन लगाते हैं जिससे कि इस बॉक्स पूरी तरीके से बंद होता है और बंद बॉक्स में यह बा यह बाहर की हवा नहीं ले सकती जैसे कि तालाबों की मछलियाँ जो कि बाहर की हवा उन्हें मिलती रहती है ऑक्सीजन मिलता रहता है वह यह इस बॉक्स वाले में ऐसा नहीं होता इसलिए हमें ऑक्सीजन लगाना ज़रूरी होता है जो कि ऑक्सीजन लगा कर हमें इनको आगे समय में धीरे धीरे यह हम बढ़ाते रहते हैं यह इसमें लेकिन यह होता है कि यह जो बच्चे होते हैं जैसे रख हम लोग बॉक्स में रखकर और बॉक्स को हर हफ़्ते में चेंज तो करना पड़ता ही है अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसमें मछलियों को समस्या होने लगती है जिससे कि यह मर भी मरती भी हैं रे मर मर भी जाती हैं जो बड़े जो मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं वह छोटी मछलियों को खा जाती हैं जिससे कि मछलियाँ जो हैं न वह कम पड़ती रहती हैं और ऐसे ही बड़ी मछलियाँ रहती हैं और छोटी जितनी भी मछलियाँ होती हैं वह सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि इसमें अगर हम लोग समय समय से चारा नहीं डालेंगे तो वह एक दूसरे को ही शिकार बनाती हैं और उनका ही उनको ही खा लेती हैं अगर हम लोग दो चारा टइम टइम पर देते रहते हैं फिर भी कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं तो वह छोटी मछलियों को नुकसान पहुँचाती हैं वह छोटी मछलियों को खाकर अपना खुद ही रहती हैं इसीलिए हमें जो चारा तो टइम टइम पर देना ही पड़ता है और दूसरी बात हर हाँ इसे हम लोग हर एक दूसरे दिन नहीं एक्सचेंज करते हैं लेकिन हाँ हफ़्ते में या आठ दस दिन में इनको चेंज करना पड़ता है जिससे कि इनका पानी निकालना पड़ता है जो कि इन्हें अगर हम टइम टइम पर इनका पानी नहीं निकालेंगे तो यह पानी इनके लिए हानिकारक हो जाता है जिससे कि इन यह मर भी सकती हैं और इनका इनको रखने के लिए हमें बहुत अच्छी सुविधा होनी चहिए जैसे कि बॉक्स तो होना बाक्स काँच का बॉक्स होना चाहिए जो कि एक सुरक्षित जगह पर रखा होना चाहिए जो कि इधर उधर हिलें न और जिससे कि उसमें ऑक्सीजन जो पाइप लगा होता है उसमें ऑक्सीजन आने पर हर टाइम के लिए आता रहे जिससे कि अगर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इनकी मरे न यह लोग जीवित रहें